भुरग्यांक खंयच्या विद्यालयात वचचें पडटा थंय जर तांकां आपल्याक जाय तो विशय मेळना जाल्यार मागीर तांकां त्रास जाता आनी दुसऱ्या महाविद्यालयात वयचें पडटा आता म्हजोच चलो बारावेक आसा ताका विशय जाय आशिल्ले बँकिंग इन्शुरंन्स पूण हे विशय ह्या विद्यालयात ना सो तेका आतां दुसरे कडेन वचचें पडलें आनी दुसरें महाविद्यालय आसा तें पयस आसा पूण जर ताका ते विशय जाय जाल्यार ताणें ताका थंय वचचें पडलें